میری نظر میں ایسی كتابیں اور مصنفین جس سے زندگی میں نمایاں اثر پڑتا ہو پہلے تو میں ابن صفی كا نام لوں گا جنہیں اردو دنیا اور اردو ادب میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے جن كے چند ناولوں كے نام یہ ہیں سفاک مجرم خوفناک واردات خونی معركہ اور خاص طور پر بوغا شوگر بینک اور پاگلوں كی انجمن ان میں انسانوں كی نفسیات كو لے كر كافی باریكی سے بتایا گیا ہے اس كے علاوہ میں مرزا اسد اللہ خان غالب كا ذكر كروں گا جنہوں نے اپنی غزلوں میں تفكر كو جگہ دی اور گہرائی كو جگہ دی انہوں نے بہت گہرے گہرے اور فلسفیانہ خیالات كو بہت ہی آسانی كے ساتھ شعر شعر میں ڈھال دیا ہے اس كے علاوہ علامہ اقبال كی شاعری میں بھی بہت زیادہ فلسفہ بھی موجود ہے جس سے زندگی كو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے